उ उणी भाशीक सेवा म्हणल्यार जे आमचें पायप लायन आसता इलेक्ट्रिसिटी आसता ते एक पाटी तांकां सांगलें की ते येतात आनी जेन्ना पायप लायन सारकी करतात जाल्यार ते तेजी जी पायप लायन सारकी केल्या उपरांत जी माती घालतात ती अर्दकुटे दवरून वयता तितूंतल्यान लोकांक त्रास जाता तशेंच लायटीचे जे खांब्यार जे लायट सारकी करतात ते त्यो वायऱ्यो तश्योच तोडिल्ल्यो आसता तशेंच कुशीन कडेन उडोवन कडेन बासून उडयना रस्त्यारूच उडेन उडोवन वता जितल्या लोकांकूय बी शॉक बी ला लागपा शकता पर्यावरणाची उणीव म्हणल्यार जेन्ना एक खंयचीय झाडां कापतात जाल्या ती नितळसाणेन कापपाक जाय सारक्या पद्दतीन कापपाक जाय बरें तरेन कापपाक जाय ते कापिना ते अर्दकुटे वयल्या वयर कापतात तशेंच पर्यावरणाची भलायकी उणीव जर मनीस एक खंयचोय बरो ना जाल्यार तांकां एक केंद्रीय भलायकी केंद्राक व्हरून बऱ्या तरेन इलाज जो आसा बऱ्या तरेन सांबाळ आसा ती करिनात